जय झूलेलाल ॾिसु पासे में हलऊं गार्डन खुलियो आ मस्त उते घुमी बि अचऊं उते वही उते हाणे नास्ते में ॾाढी ॿुधो आ पानीपुरी सुठी ती मिले उते लोचो बि अलॻि अलॻि प्रकार जो मिलेव तो उते अलॻि अलॻि हो ॿाहिर वई हुयमि न कमु सां तॾीं न पी फ़ोन करे सघांव इअं हाणे मां ॿाहिर वई हुयमि बड़ोदा

हा कमु सां वई हुयमि हा उते हाणे पानीपुरी जी नईं दुकान खुली आ उते लोचे जी जाम बि अलॻि अलॻि शयूं तव आइटमूं ठही वयूं आइन सीस आ लोचो आ अलॻि अलॻि लो ठहियो आ उते उहो बि खाईंदासूं उहो सुठो लॻदो इएं हा त तां तैयार तां रेडी थियो मां अचांव ती पो हलऊं ता गॾु हा हा उते गार्डन बि तव पाण मस्त उते थोरी देर एंजाइ कंदासि कमु खुली हवा खाईंदासीं इएं हा हो बि आ न उते पानी उतां वठी करे पो असां गार्डन में बि खाई सघदा आयूं खुली हवा में वही करे खाईदासि मस्त गार्डन में थोरी देर वॉक ॿॉक बि कियऊं झूला वूला खाऊं पो भले हली ईंदासीं इएं हा हा अचो त तयारु थियो त मुंखे फ़ोन कजो त पो मां ईंदीमांव पो असां हलदासि सॼो ॾीं जिते तां चओ मां उते अचां हा ठीक आ

हा हली करे मस्त मस्त फिरे चक्कर बि ॾींदासि फिरे वहींदासि हवा में पो नास्तो खाई करे घरु अचऊं हा ठीक आ हलो मां अचांव ती हा हा ठीक आ अचांव ती हा हा जय झूलेलाल